मेरे मध्य प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं पर सब में प्रमुख्य है सागर विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भूपाल विश्वविद्यालय इन्द्रा गाँधी विश्वविद्यालय और ऐसे सारे बहुत से प्रकार के विश्वविद्यालय हैं और इस इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बताए जाते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती ऊँची पढ़ाई होती है जैसे डाक्टर की पढ़ाई इंजिनियर की पढ़ाई ऐसी बहुत इत्यादि पढ़ाइयाँ अच्छी अच्छी प्रकार से होती है क्योंकि यहाँ बहुत ऊँची ऊँची पढ़ाइयाँ होती है ये सब से अच्छे विश्वविद्यालय हैं